اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سفر کرنے کرنے کا موقع ملا تو میں سب سے پہلے مکہ اور اس کے بعد مدینہ جانا چاہوں گا میں یہ خواہش رکھتا ہوں اپنے دل میں کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے یعنی بیت اللہ اور مدینہ میں رسول اللہ کا روضہ ہے اس لیے میں وہاں پر ان دونوں جگہوں پر جانا چاہوں گا اگر مجھے موقع ملتا ہے